हाँ हमारे ग्रामीण समाज के जवान लड़के लड़कियों में हाल ही में पारम्परिक डांस में अधिक रूची ली थी जिससे उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा अभी हाल में ही गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था जिसमें उन्होंने आदिवासी डांस लिया था उन्होंने पूरी तरह से आदिवासी भे वो आदिवासी वेषभूषा पहनकर उनके उनके जैसे डांस किया जो पूरे राज्य को बहुत पसंद आया इसके लिए उन्हें प्रथम पुरस्कार भी मिला हमारे हाल ही में व पारम्परिक डांस में बहुत ही रूची दिखाई लड़के लड़कियों ने और बहुत ही अच्छा डांस किया आदि वासी आदिवासी और ग्रामीण समाज के बहुत से लोगों ने रुची भी दिखाई इसमें पंजाबी डांस में और बंगाली डांस में आदिवासी डांस में